संपादनाचो बऱ्याच वर्सांचो अणभव म्हाका आसा म्हणजे आदी हांव म्हणजे कॉलेज जिवनांत आसताना अनेक वेळार हांव एक स्पुर्ण चलयतालो मागीर परत त्या नंतर काय पत्रकारीतेंत काम केलें आनी सादारणपणान अनेक वर्तमानपत्रांनी बरोवपाची संवय आसा फाटलीं तीन चार वर्सा हांवे कांय दोन एक हें चलयतात म्हणजे जाका पुरोवण्यो म्हणतात सप्लीमेंट म्हणटात एक युवा स्पंदन म्हण एक आसा युवमेश म्हण एक आसा तर हातूंत अनेक भुरगीं तरणाटे जे आसात गोंयचें ते बरयतात पूण जाता कशें केन्ना केन्ना कशें आसता की ते साहित्य जेन्ना केन्ना निर्माण जाता बरें जेन्ना तुमी भरपूर वाचतात बरें आनी दोन गोश्टी आसा एक तर भरपूर वाचन आसपाक जाय वेगळ्या प्रकारचें आनी दुसरें तुका तुजें अनुभव समृध्द आसचे पडटा अनुभव जितले जेन्ना समृध्द आसता तेन्ना आपुणूच तुमचे लिखणेक बळकटी येता पळय आतां हें कशें जाला कशें काय भुरगीं उठ्ठां आनी कोणूय उठ्ठां तो कविता करता कविता करप इतलें सोंपें ना नोर्मली दोन तरेचें आसता एक तर तुका भितरल्ल्यान प्रतिभा आसची पडटा ती प्रतिभा जाचे कडेन आसा तो सहजपणान कविता करता किंवां एखादो ओडून ताणून कविता जायना पूण कांय वेळार प्रय प्रय प्रयत्न जर केले कश्ट जर केले जाल्यार जावं शकता अशे अनेक फावट दिसता की भुरगे बेश्टेच कितें तरी टक ट जुळयता आनी कविता करून धाडटात त्या वेळाचेर संपादन करतना खूब कठीण जाता कारण तशे लेखूय आसतात म्हणजे ललीत आतां हें एक नवीन जे तरूण हे आसा पळय सगळे चडशे ललीत बरयतात तांकां अशें सामान्य मनशाच्यो जिवनाच्यो समस्या किंवां राष्ट्राच्यो समस्या वा इतर जे कांय जे विशय आसात ताका कोण हात घालना दोन विशय आतां म्हाका सादारणपणान कायम दिसतात ते म्हळ्यार पर्यावरणाच्या संदर्भांत कोणूय बरयतात नाजाल्यार ललीत लेख म्हळ्यार जे अशे डे टू डे जें कितें आसा म्हणजे खूब जाका लायट लेखन आमी जे आमकां म्हणटात ते तातूंत कांय लोक मोट्या प्रमाणांत आसता पूण हें करताना जर तुमी जर तातूंत एक मोटो विशय येता तो म्हणजे कितें तर तें शुध्द नासता आनी तें शुध्द जर तूं मागीर करतलो जाल्यार तुका ताचेर भरपूर संस्कार करचे पडटात एक आतां बरें जाला अशें की गुगल डॉक्स किवां अशीं जी कांय नवीन नवीन हें आयल्यात मॉड्यूल्स आसात ताचे माध्यमांतल्यान एखाद्या हाचें अक्षर सामकें बाद आसा म्हणजे एक काळ असो आशिल्लो की शिक्षक किंवां इतर सुद्दां जे कोण भुरगे शिकताले पळय तांचे अक्षर सुंदर आसतालें आतां परिस्थिती अशी आयल्या ती कित्याक लागून आयल्या ताचेर सुद्दां संशोधन जावपाची गरज आसा की भुरग्यांचे अक्षर एकदम खराब आनी बरें बरोवपाक जमना तर अशुध्दय आसतां आनी हस्ताक्षरूय बरें नासता कारण दोन वेगळे भाग आसात हस्ताक्षर आनी शुध्द लेखन तर तातूंतय खूब म्हणजे तें खूब घाण आसता बरोवप बरोवप आसता तें सादारण बरें करचें पडटा करॅक्शनाय तातूंतल्यान शुध्द लेखनाची करची पडटां पूण हे गुगल डॉकाक लागून थोडें फायदो जाता तो असो की कांय गजाली आमकां ऑटोमॅटीकली मेळटात तरींय आसतना सुद्दां कांय लोक तांकां म्हणजे भाशेंत कशें आसता की तुमकां ऱ्हस्व आनी दीर्घ हें सादारणपणान तुमकां बेगीन समजता कारण कांय शब्द अशे आसता पळय आमकां पळोवन संवय जाल्या तें कांय तुका पळयलें की कळटा की ण णी ऱ्हस्व आसा कांय णी दीर्घ आसा ती तर तशें आतां थोडे नियम जे आसात ते कमी जाल्या पूण तुमी जेन्ना हें सगळे काम करता पळय तेन्ना हाचो हें भान दवरचें पडटा नाजाल्यार जेन्ना लोकां कडेन वतात म्हणजे संपादन जर बरें जावं ना किवां ताचेर जर बरी प्रक्रिया जावं ना जाल्यार तें बऱ्या तरेन लोकां कडेन वचना आनी आजूनय समाजांत अशे लोक आसात जेंका वाचल्या नंतर कळटा की हें कितें तरीं चुकलां म्हणून नव्या पिळगेक हे सद्द्या नियम खूब पातळ जाल्यात पूण जुन्या पिळगेक अजून ते नियम पाळीत बसतात आनी ताका लागून तुमी जेन्ना लोकां समोर एखादो विशय दवरता पळय तेन्ना तो बरें तरेन ताचें संपादन आनी ताचेर बऱ्या प्रकारचे म्हणजे प्लस मायनस करून तें मांडचें पडटा आनी तो फ्लो एक कायम दवरचो पडटा कारण तुमी जेन्ना बरे शैली तुमची जी आसता पळय ती खूब फ्लोइंग शैली लागता जितलें तुमी फास्ट बरयतात किंवां फास्ट म्हत्वाचें ना पूण तातूंतल्यान कॉलिटी जी आसा पळय ती खूब म्हत्वाची आसता म्हणजे शब्द सुद्दां हे सारके बरोवचें पडटात कारण बरे शब्द आयले की ताच्या त्या एकंदर तें जें कितें तुमी बरयतात पळय ताचो एक प्रकारचो दर्जो आसा पळय तो वाडटा आनी दर्जो जर वाडटलो जाल्यार तुमकां बऱ्या तरेची भाशा वेवस्थीत ताची मांडणी करची पडटा आनी जेन्ना बरी भाशा मांडटात आनी जशी तुमकां जे मेळटां पळय तेन्ना संपादन सोपें जाता आनी जाची भाशा बरी आनी जाचें चड वाचन तो चड वेगळ्या तरेन एखादी गोश्ट बरोवंक शकता आनी ताचे खातीर संपादन हो खूब मोठो घटक आसा कारण आतां तें जर जावंक ना जाल्यार चुकीच्या हेतूंतल्यान सगळ्या लोकांक वाचचें पडटां